दानिया धोरोमनि आरोखि दाना थोरोमाव सेंग्राफोरखौ फोथायनाय नुआ बोराय बोरायासो फोथायो बिदिनो बोराय बोराय फोथायनासो जैग्य सावो जैग्य सावनानै ओमफाय बै राइजोयै ज' मिटिं जानोसै मिटिं जानानैनो राइजो राजा जों सबनो हिनजाव हौवा जैग्य सावो ओमफाय दाना जोंनि बर' हारिफ्रा गासैबो जोंनि बर'जों बर'नो जेनबा धर्मखौबो सोलायलायो सोरबा ब्रह्म सोरबा बाथौ माबा दाउसा फारौ हाथारग्रा सोरबा माबा मा होनो जांखाव होनो सोरबा माबा सब मिसल जाहैबाय आरो दा जोंना सोरबा बर' बर'आव हो सोरबा बर' सोरबा बाथौ बिदिनो सोरबा जैग्य सावग्रा बिदि आरोखि दा जोंनि बर'आ दा बिदिनो फुजा फानिखौ बिदिनो फालियो जों बर'आ बोसोर बोसोरे जैग्य सावो बोसोराव खेबथाम खेबथाम जैग्य सावो जों हिन्दुआव दा